हैलो नमस्ते

हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो गैस कि महंगाई तो बहुत चरम सीमा से बढ़ रही है काहे के कांग्रेस की सरकार में मतलब व्यवस्था नहीं है

अच् हाओ तो सरकारें कि अरे वो तो चेक कराये एक बार पचास साठ रुपये आता है सिलेंडर पर अब तो वो रूल नहीं आ रहा है एक भी रुपये लेकिन सस्ता है थोड़ा बहुत मार्जिन है नहीं जो उजाला उजाला वाले तो बहुत सस्ती करके लिये तो भराऊ को गैस दिक्कत नहीं पर रेगुलर प्राइवेट में जैसे कि पहले भी दिया हुआ है उसको जो है बहुत ओवेर ओवर पड़ रहा है सर आठ सौ सात सौ रुपये पड़ रहा है

हाँ वही चाहिये और तो क्या पूछेगा लेओ सरकार तो मिलते भव है अब का कहें और सब बढ़ियां हैं बुकिंग कराओ है बुकिंग कराओ है एक गैस लेना है हमको एक कागज में क्या क्या चाहिये

अच्छा अच्छा ठीक है तो ठीक अच्छा अच्छा नमस्ते